ہاں فاروق بھائی کیسے ہیں جی یہ اسپوٹس کے کھیل کود جو ہے سو اسکولوں میں بچوں کو کھیل کود کا اہتمام کرانا ہے اور یہ ہفتہ پورا جو ہے سو بچوں کو کھیلنے لگانا ہے کھیل کود میں حّصہ لینے کو یقینی بنانا ہے تو اُن کو جی

بالکل بالکل آپ کی جی آپ کیا کیا کھیل کیا کیا کھیل آپ اسکول میں کھلائیں گے اب والدین ہم سے اگر سوال کرے کون سے کون سے کھیل آپ کھلائیں گے اُس کے فوائد کیا ہے اور کیا کیا بچوں کو کرنا ہے وہ والدین کو بتانا پڑتا نا ہاں کبڈی سے کھیل جیسے یہ کیا بولتے ہیں فزیکلی مضبوط ہوتا اور اُس کی توانائی جو اُس سے اخراج ہوتی اُس کو ذہن بھی جو ہے اُس میں تازگی آتی اگر آدمی محنت نہیں کرا مسلسل بیٹھا رہا تو وہ سُست ہو جاتا آدمی تو کبڈی اچھا کھیل ہے اور دیگر اور کوئی کھیل اور کون سے کون سے کھیل آپ جو ہے سو کھلانے والے ہیں جی جی ہاں فٹ بال بھی اچھا ہے جی جی اچھا کھیل ہے اور اُسے اُس کے اصول اور ضوابط نے بچوں میں جو ہے سو ڈسپلن آ جاتا اُس کے اُس جی اور کون سے کھیل کھلانے کا ارادہ ہاں نہیں وہ اور اُس سے اُس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اِسے سبق حاصل کرنا ہے کہ اب ہارے تو ہمارے اندر کیا خامی ہے کیا کمی ہے اُس کو جو ہے سو پھر دوبارہ ہم جو ہے سو بہترانداز سے اُس کو منظّم کر کے ہم کھیل کے آگے بڑھنا ہے بول کے لوگوں کو یہ اُن کے ذہن میں یہ بات کو لانا چاہیے جی جی ابھی سہی جی ٹھیک ہے یہ اب جو ہے سو والدین کو اولیائے طلباء کے باتوں کو اُن کو جانکاری اُن کے علم میں لائیں گے کھیل کی اہمیت بتائیں گے ہم جو ہے سو مختلف کھیلوں کو جو ہے سو ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں بچوں کی جو ہے سو صحت اور دماغ دونوں کی جو ہے سو پرورش ہوتی اِس کے نشو و نما نش و نما پاتی یہ اچھا خیال ہے ٹھیک ہے شُکر تھینک یو